पेड़ पौधा जे हम जे शौख रहय लगबैके जेना शुरुआत करयके रहय तऽ हमरा शौख रहय खेती बारी करयके तऽ हमरा सिखेलखिन मम्मी पप्पाकेँ देखलियै पेड़ पौधा लगबैत तऽ हमहूँ सोचलियै जे हमहूँ शुरू कऽ के देखियै तऽ देखलियै शुरू कऽ कऽ तऽ ओहिमे खेत पौधा जे लगबै रहियै तऽ पौधा लगबैसँ पहिले ओहिमे जोताइ कोराइ करेलियै जोताइ कोराइ कऽ कऽ ओहिमे गुआ देलियै ओहिके बाद गुआ देलाके बाद ओहिमे खाद पानि छोड़लियै तकर बाद जा कऽ खाद पानी छोड़लाके बाद ओहिमे पानि पटेलियै पानि पटा कऽ फेन जोतलियै जोता कऽ जोता कऽ ओहिके बाद गड्ढा खुनि कऽ ओहिमे जे खाद पानी होइ हइ से डी ए पी यूरिया आ मिक्सचर आ पोटाश ईसभ मिला कऽ थोड़े थोड़े ई नहि जे जानसँ फाजुल ओहिमे जतेक लगतै बगीचामे ओतेक दऽ कऽ आ ओहिके बाद जा कऽ ओ पेड़के लगैयै आ लगेलियै तऽ दस पन्द्रह दिनके बाद बीस दिनके बाद ओ ओहिमे से की कहै छै किछु लागतके उन्नति मिललै तऽ सोचलियै की लागि गेलै सभ खर्चा पानि ऊपर आबि गेलै एहने हिसाबसँ लगायल जाइ हइ पेड़ पौधा